हलो जी हाँ तो आपको मतलब मेरे उसमें मतलब फे़स्टिवल के बारे में जानना था जी तो यहाँ का जो प फे़मस त्योहार है वो है ना ईद और दिवाली तो आपको मतलब क्या पसंद है दिवाली या ईद जी ईद उल फित्र में देखिए तीस दिन हम लोग रोज पहले रोज़े रखते हैं है ना उसके बाद मतलब तीस दिन के बाद इकतीसवें दिन एक त्योहार रहता उसे हम ईद कहते हें हाँ तो हम ईद के दिन मतलब नई नई जगह घूमने फिरने जाते हैं हाँ तो वहाँ पर हमें सिरखुरमा खाने मिलता है अलग अलग तरह के पकवान भी खाने को मिलते हैं हम एक दूसरे के घर जाते हैं वहाँ नमाज़ होती है ईदी मिलती है और भी मतलब कई तरह के हमें वो मिलती है इसमें हाँ जी बिल्कुल बताएँगे ना देखिए सिरखुरमा बनाने के लिए पहले ना दूध लगता है सेवई लगेगी और लौंग इलाइची और जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना मेवा वो लगता है तो पहले आप पूरे ड्राई फ्रूस फ्रूट्स जो रहते हैं उसे काट लीजिए आपके हिसाब से मतलब आपको काटना है जितना उसके हिसाब से आप काट सकते हैं ठीक है फिर जो सिरखुरमा मतलब सेवई रहती है उसको आप हल्का हल्का भून सकते हैं फिर आप एक गंजी या कड़ाही जिसमें भी आपको बनाना है उसमें आप घी डालिए देशी घी या डालडा जो भी है आपको है ना उसके बाद फिर आप उसमें लौंग इलाइची डालिए जब वो थोड़े से मतलब चिटक जाए लौंग तो उसके बाद आप उसमें पूरा मेवा डाल कर भूँजिए हाँ तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है जो सेवई है वो डाल कर हल्का सा भूँजिए और दूध डाल दीजिए और फिर उसको एक आने दीजिए मतलब ऐसा कर दीजिए कि सेवई पूरी तरीके से पक जाए फिर आप उसको परोस सकते हैं

और कुछ जानना है आपको हाँ ईद में देखिए जैसे अपने रिलेटिव हैं आप उनके घर जा सकते हें जैसे आपके मामू खाला खाला हो गईं और चच्चा चाची बहन भाई भाई साहब जिसके घर भी जाना है आप वहाँ जा सकते हें और वहाँ पर अपन तो यही जो मैंने बताया आपको रेसिपी वही खाने मिलेगा आपको और अलग अलग के पकवान जैसे बिरयानी मिल सकती है पुलाव मिल सकता है या फिर सादा खाना जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो बना कर आप खा सकते हैं और परोस भी सकते हैं मतलब सामने वाले को